मेरा नांऽ नरेश कुमार ऐ ते अ'ऊं इक रनर रेहा हा अथलेटिकस दा पलेर रेही चुका दा ते लेकिन हून मेरी ऐज ज्यादा होई दी लेकिन अजे बी अ'ऊं रनिंग करदा तां एहदे बारे च अगर अ'ऊं दस्सां जे साढ़ी जेह्की रोज जीने आहली जिंदगी होंदी जां साढ़ा जेहड़ा दमाक ऐ एहदा साढ़ै बाडी उप्पर केह् एहदा जेह्का साढ़ी बाडी उप्पर केह् मतलब एह्दा असर होंदा अ'ऊं पैहले नंबर दस्सां के असेंगी रनिंग करने कन्नै केह् होंदा कि साढ़ा जेह्ड़ा मेंटल जेहड़ा दिमाग ऐ ओह् फिट रौंह्दा ताजा हबा साढ़े अंदर औंदी ते जेहड़ी गंदी हबा साढ़े बाहर जंदी ते एह्दे कन्नै साढ़े जेह्ड़े फेफड़े होंदे न ओह् साफ रौंह्दे बड़ियां हारियां बमारियां कशा असेंगी दूर लेई जंदे साढ़ा जेहड़ा खून अंदर ऐ उंदा दौरा करै दा होंदा ओह् साढ़ा खून साफ रौंह्दा कि के जिसलै साफ हबा साढ़े खूनै दे अंदर जंदी ऐ साढ़ै बाडी गी बिलकुल फिट रखदी ऐ ते जिस बेल्लै अस दौड़दे कोई चार पंज किलोमीटर रनिंग करदे न ओह्दे कन्नै असेंगी मतलब साढ़े माइंड गी साढ़े दिमाग गी साढ़े मेंटल गी साढ़ी हेल्थ गी इक अच्छी मतलब आक्खेआ के साढ़े जिस्म गी जियां डाइट चाहिदी होंदी इयै नेह् साढ़े दिमाक गी फिट रक्खने आस्तै अंदर असेंगी अच्छी साफ सुथरी हबा दा जाना बड़ा जरूरी होंदा ऐ ते ओह् अस इक मतलब रनिंग करने कन्नै ओह् लैंदे न जिस बेल्लै बी अस रनिंग करियै रिलेक्स करदे न तां एह् नेईं के रनिंग कीती ते गेफटाफट लेटी रेह जां बिलकुल ओह् कम्म नेईं करना रनिंग करियै रिलेक्स करना वार्मअप करना थोह्ड़ा जपिंग करनी आस्तै आस्तै ओह्दे कन्नै केह् होंदा के साढ़े जेहड़ी हबा जल्दी जल्दी अबा दी होंदी बाडी गर्म होई दी होंदी ते उसी आस्तै आस्तै इक गड्डी गै होंदी ऐ चलदे चलदे उसी यकदम ब्रेक मारचै तां ओह् मतलब उन्ना गै झटका पिच्छे लेइयै उत्थै नुक्सान होने दे ओहदे होंदे न इयां नै साढ़ी बी बाडी चलै दी होंदी अगर अस इसी यकदम गै लेटी जाचै तां साढ़ी बाडी उप्पर अफेक्ट पेई जंदा तां आस्ता आस्ता आस्ता असेंगी रनिंग करना चाहिदी ते रिलेक्स करना ओह् असेंगी जरूरी होंदा रनिंग कशा